काणकोणांत भितर रस्त्यांची खूब बरी वेवस्था आसा ह्या शिवाय रेल्वे सरकारची कदंबा आनी बाकीची बसीची वेवस्थाय बरी आसा सगळ्यां गावांत जवळ पास णव्वद टक्के रस्त्यांची वेवस्था आसा णव्वद टक्क्यां पेक्षाय चड गुळगुळीत आसात रस्ते कदंबा ही प्रत्येक दर एक गांवात वता आनी रिक्शा आसूंदी फॉर व्हिलर आसूंदी स्कूटरी आसूंदी ह्यो सगळ्यां कडेन आसात सायकलीय आसात आनीक लोकांक सकाळ सांज केन्ना ना केन्ना तरी बस मेळटाच बशिचें दरय कमी आसात लोकांक इमरज्न्सीच्या वेळार सुद्दां आपल्यो फॉर व्हिलर घेवन वचपाक मेळटा लोलयें आनी काणकोण अशीं दोन रेल्वे स्टेशनां आसात लागींच कारवार आनी मडगांवाय रेल्वे स्टेशनां आसात विमानतळ जे आसा तें थोडे पयस आसात पूण सामान्य मनशांक कांय विमानतळांची तशीं गरज लागना पण म्हाज्या अदमासाक सगळ्या लोकांक बरी वाहतुकेची वेवस्था आसा